हेलो हँ हँ हम बढ़ै बजैत छियै एखन तऽ बिये हँ एखन जे छै से लगनके टाइम तऽ नहि छै लेकिन तैयो औडर अबैत छै तऽ कुर्सी टेबल लिअ अनमारी लिअ या गल्ला बनाउ पाइ रखै लेल या दिबान बनाउ या

हूँ हूँ शीशोओके होइ छै आमो कऽ होइत छै सखुआ होइ छै जिलेबी होइत छै कटहल होइत छै गम्हारि होइत छै एहिमे सबसे नीक जे छै से सखुआ आ शीशो होइत छै दरबाजामे अहाँ चौकठ जे छै से होइ छै ओ शीशोके आ अगर शीशोएके पल्ला चाही तऽ सेहो भऽ जाएत नहि तऽ आमके होइत छै माने अहाँ जेहन बनबै लए पहिले कोन चीजके लेमऽ चाहै छियै से ने हँ हँ तऽ शीशोके जे आँइ हँ शीशोके जे छै से अनमारी लेबै या आमके तकथाके लेबै हट हँ ओहन ओहन लेत हँ से होइ छै पाइस पौआ शीशो रहै छै आ लकड़ी आ तकथा आमके रहै छै हँ डाइनिङ्ग टेबल सब पर तऽ ओ अहाँकेँ सखुआ बला जे छै फनीचर ओ सब कनी यूज करैत छै तऽ सुन्दर लगैत छै देखैमे हँ महग पड़ैत छै हँ हँ हँ हँ हँ ओकर हँ कुर्सिओ रहैत छै हूँ हूँ हूँ हँ तऽ अहाँके जे छै से ओहि अऽ अगर अहाँके ओ डेनिङ्ग टेबल लेबै या ओकर फर्नीचर कुर्सी लेबै ओहि सङ्गे अहाँ सोफा लऽ सकैत छी ओहि सङ्गे अहाँ दिबानो बेड बना सकैत छी ई सब तऽ सोभा एक सेट एक सङ्गे दै छै ई तऽ पलङ्ग पर आ चौ नहि तऽ पलङ्ग पलङ्ग आ चौकीमे ई सब शोभा नहि दै छै ओकरा दिबान कहल जाइत छै हँ आओर अहाँक अहाँके माने की कोनके लेबाक यऽ से ने हँ तऽ सखुआके जे छै से अहाँके सेट जे छै से एक से डेढ़ लाख पड़त हँ सखुआ बला जे छै से अहाँ दिबान चाही आओर ई ड्रेँग ड्रेसिङ्ग टेबल चाही कुर्सी चाही आओर की तऽ एक से डेढ़ लाख आओर जे छै से अहाँके शीशो बलामे जे